की यौ बहुत दिनके बाद एलियै यऽ आबू बैसू प्रणाम प्रणाम की हाल यऽ बहुत दिनके बाद देखलहुँ इमहर अच्छा अ से अहाँ बिना काजक तऽ नहि छियै आबै बला कहियौ की सेवा हम कै सकी अच्छा ई के छियै यौ ई के छियै ई फोटोकॉपी सब एतेक एतेक अच्छा हँ तऽ भए जेतै हम तऽ केहन निकलबेबै कलर निकलबेबै की सादा निकलबेबै अच्छा कलरमे निकलबेबै तऽ हम तऽ सबके करै छियै सात टका लेकिन अहाँके पाँच टका होएत अहाँ अपन लोक छी पुराना ग्राहक छी ओहि दुआरे नहि तऽ हम सात सँ कम नहि करब नहि यौ नहि बचैत छै बेसी बुझलियै पांँचसँ कम की होयतै हए नहि कहैत छी तऽ बेसी फायदा नहि छै तऽ भेलै ने आब एक टका कऽ जऽ नहियो लेबै एक टा पन्ना पऽ एको टका तऽ की भेलै कहियौ अहींँ

से तऽ कतेक कत पचास टा छै चारि टका तक भए जाएत तऽ अहाँ अपने टा बच्चाके करबेबै की आरो कोनो यऽ

तऽ होयतै दूओ तीन टा बच्चा तहन ने मानि लिअ लेकिन लेकिन अहींँटा अहींँ अहींँटाके होएत जे छै से तीन टका दोसरसँ हम पाँच टका लेब अहाँसँ दोसर कऽ नहि कहि देबै दोसरके नहि कहि देबै अहाँ जे तीने टका करैत छै हँ तऽ कहिआ अहाँ कऽ चाही हँ ठीके छै तऽ आबू तहन लए कऽ आबू कागज सब लए कऽ आबू कै दै छी हँ तऽ चलू तऽ लाबू निकालू कागज सब कैये दै छियै निकालू आओर सब ठीके यऽ हेयौ कराउ फोटोकॉपी कराउ रहबै की काजेमे रहैत छी बिजी ठीके छै रुकू पहिने हम काज कै दै छी नहि नहि पहिने काज करैत छी तहन गप करब आब रुकि जाउ करै छी करैत छी रुकू